हलो हा हा सर ॿुधायो

हा हा सर छो न घुमंदासीं तव्हांखे छा छा घुमणो आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो असांजे जूनागढ़ में त सेठ इलाही शयूं घुमण जी अथव जगह तव्हां ॿुधो अथव हिते गिरनर आहे पोइ शकरबाग आहे पोइ असां जो ऊपरकोट हेॾो आलीशान सॼो राजा महल आहे पोइ असांजो तड़ाव आहे हेॾो वॾो तड़ाव आहे तव्हां जेको जेको चवंदव मां तव्हांखे घुमाईंदव अगरि तव्हांखे सॼो जूनागढ़ घुमणो आहे ऐं चङे तरह घुमणो आहे त तव्हांखे टे ॾींहं लॻंदव त तव्हांखे टिनि ॾींहंनि जो टाइम अथव हा त हा त कोई वांदो न पोइ मां तव्हांखे टे ॾींहं घुमाए वठंदमि तव्हां घणा ॼणा आहियो

अच्छा अठ ॼणा हा हा हा कोई वांदो न राहुल भाई राहुल भाई नालो ॿुधायांव नी हा त राहुल भाई हिकु ॾींहं असांजो चार्ज अथव हिकु हज़ार रुपिया पर पर्सन जो हा त तव्हांखे टे ॾींहं घुमणु हुजेव त हिकु हिकु ॼणे जो टे हज़ार चार्ज लॻंदव अगरि तव्हांखे मंज़ूरु हुजे त पोइ पाण अॻियां वधूं न न असां खाली तव्हांखे असांजी गाॾी खणी करे अने तव्हांखे हरहिक जॻहिया ते जूनागढ़ जे जॻहिया जॻहिया ते असां तव्हांखे घुमाईंदासीं हुतां जी जेकी जॻहिया जी महानता आहे उहे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं इहा जॻहिया इहा जॻहिया छो ठही आहे उहो बि ॿुधाईंदासीं मतिलबु तव्हां हितां जूनागढ़ में वेंदव नी मन हिकु अलॻि प्रकार जो अनुभव खणी करे वेंदव हा हा गिरनार आनी असांजे दत्तात्रेय भॻवान जो थड़ आहे हिकिड़ो हा उहो मना मां तव्हांखे फ़ोन ते उहो सभु ॻाल्हाए न सघां हेॾो सभु मां तव्हांखे चई नथो सघां पर उहा शइ तव्हांखे अनुभव करण जी आहे समधवि गिरनार जी शइ आहे ॿाहिरां खां विदेश मां उहे जेके ईंदा आहिनि टूरिश्ट उहे बि पहिरां वारा गिरनार किलो वारो नाहे गिरनार ते हाणे रोपवे बि ठाहियो अथव तव्हां अगरि ॿुधव हुजेव त हा हा

न न त पोइ तव्हां सुञाणप ॾिनी अथव त पोइ हाणे असां तव्हांखे आहे नी चङे तरह घुमाईंदासीं तव्हां असांजो नालो अॻियां कयो इहे बि असांजी इच्छा आहे त पोइ राहुल भाई तव्हांखे आं तव्हां केॾीमहिल निकिरिणु पसंदि कंदा हा त कोई वांदो न सुभाणे पाण निकिरूं मन टे ॾींहं लॻंदा त पोइ तव्हांखे वधीक जाणकारी खपेव त पोइ हिते तव्हां बस स्टैंड ॾिठो अथव हा हा त बस स्टैंड ते आहे नी असांजी ऑफिस अथव जय झूलेलाल टूरिश्ट गाइड हा त हा त हुते तव्हां अचो त पोइ मां तव्हां खे चङे तरह विगत्व सभु सम्झायांव न न सुभाणे सुबुह न अचिजो हुते छोकी हींअर तव्हां ईंदव ऐं सभु ॻाल्हाए वेंदव पेमैंट वेमैंट सभु करणो पवंदव तव्हांखे त तव्हांखे हींअर थोरी देरि में अचिणो पवंदव हा त अचो थोरी देरि में अचो हा ठीकु ठीकु जय झूलेलाल